वर्णन करें कि स्टेन की मदद से आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा कैसी है हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा यहाँ की बहुत ही अच्छी है लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है वो मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में पड़ता है मैं भी स्वास्थ्य विभाग से जुडी हूँ मैं वहाँ की आशा हूँ मैं वहाँ काम करती हूँ और वहाँ कि स्वास्थ्य सेवा है बहुत ही अच्छी है वहाँ हर तरह की सुविधा हमारे मरीजों को दिया जाता है और वहाँ हर चीज का इलाज भी मतलब हो जाता है वहाँ हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवा है वो वहाँ बहुत से तरह के मरीज जाते हैं वहाँ मुक्त में वहाँ इलाज किया जाता है मैं भी वहाँ गर्भवती को लेके जाती हूँ प्रसव कराने के लिए तो वहाँ कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है एकदम नार्मल डिलेवरी वहाँ कराया जाता है वहाँ की एन एम जो है वो नार्मल डिलेवरी कराती है वहाँ कोई परेशानी नहीं होती है और अच्छे से वहाँ देखभाल भी अच्छी तरह से किया जाता है और हमारे यहाँ जो मतलब वहाँ जो हम लोग पेशेंट को वहाँ भेजते हैं स्वास्थ्य विभाग में जांच के लिए जैसे ओ कभी कभी काला जर का एक दो ठो पेशेंट अगर मिल गया उसे भेजते हैं हल्का खांसी सर्दी बुखार है तो उसे भी स्वास्थ्य विभाग में कुमारखंड भेजते हैं तो वहाँ उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसे हमारे यहाँ अगर कोई तरह की परेशानी है तू उसका भी समाधान वहाँ डॉक्टर भी अच्छे अच्छे बैठते हैं हमारे कुमारखंड होस्पिटल में जो वहाँ के प्रभारी है उनका नाम वरुण सर हैं वो वहाँ अच्छे से देखभाल करते हैं उनके ही अंडर में सारा काम होता है वो अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और पेशेंट को भी अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना वहाँ नहीं करना पड़ता है साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है बच्चों की गर्भवती के डिलेवरी के समय में भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है बच्चों को भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और सब चीज की व्यवस्था वहाँ है और अगर वैसा कभी जरूरत पड़ जाए तो स्टेम की मदद से भी हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा तक क्षेत्र तक हमारी स्वास्थ्य टीम भी अगर वैसे जरूरी हो तो स्वास्थ्य टीम हमारे क्षेत्र में भी आती है वहाँ भी हम लोगों को राय मशवरा देती है कि आप लोग वहाँ जाइए और सदर में होस्पिटल में अस्पताल में वहाँ जाके अपना इलाज मुफ्त में करवाइए वहाँ कोई तरह की परेशानी का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा तो हम लोग भी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो आप लोगों जाके वहाँ पर अपना पुर्जा कटा के वहाँ दवा लीजिए डॉक्टर को जो भी परेशानी हो वहाँ उनको बताइए बता के अपना वहाँ दवा लीजिए और दवा को सही समय पर खाइए इस तरह से यहाँ की स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग का भी वहाँ पूरा योगदान रहता है अपने क्षेत्र में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी सब कुछ साफ सफाई रखने का ध्यान देते हैं ताकी किसी की मतलब साफ सफाई रहेगी तो स्वास्थ्य सम्बन्धी भी ठीक रहेगा उसका क्योंकि आज कल तो साफ सफाई जितना अच्छा हो उतना बढ़िया रहता है कि अधिकतर तो बीमारी हम लोगों को गंदगी से ही होती है तो इसलिए हर चीज पर देखभाल करना पड़ता है हर चीज को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है यहाँ